जोंनि हालामनि राजखान्थियारि आफादफोरनि मुंआ जाबाय बि पि एफ इउ फि फि एल जि एस फि बेनि दैदेनगिरिफोरा जाहैबाय थानेसर बसुमतारी बुधि नार्जारि बिजु कछारी अनि बसुमतारी मन्थु बर' फैला जे बरगयारी संकर बसुमतारी बेनि गेजेरावनो बिसोरनि हाबाफारिफोरा जाहैबाय मन्थु बर'आ जोंनि हालामाव दाबावै एम सि एल ए जाना दं बिथाङा जोंनि हालामनि थाखाय जोंनि समस्थिनि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावगासिनो दा सान्दै बिथाङा पार्सनेलि आंखौबो मोजांयै बा नांगौबादि सार्पट खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि सासे मोजां राजखान्थिगिरि बिथां फैला जे बरगयारी बिथाङाबो जोंनि समाजनि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावगासिनो गोबां मिथिं दावथिंआव मोजां मोजां बिबुंथि लाखियो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिबो जोबोर मोजां मोजां खामानि मावगासिनो बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि हालामनि सावथुन मुलुगा जोबोद गोजौ मासियाव दंथ'यो बेजों लोगोसे पार्सनेलि आंखौ जोबोद हेफाजाब होयो